हेल' औ माया दमासिनि मा मा खालामखो नोंहालाय ए आंहा माबा मायब्रा सोमबाय आरो माबा लारु खालामनो मायब्राखौ मिलाव हैनोसै मिलाव हैनानै आटाखौ बिदिनो एसे एसे नानानै सानफ्रामबो सावनानै जाहोनोसै मानसि फैबा फैबा मायब्राखौ गोरानै मिलाव होबा साबसिन जायो गुन्दैखौ बाल्थिङाव खोबनानै दोननोसै बेखौनो मानसिफोर फैब्ला सावनानै जाहोनसै ओमफ्राय सिबिं सेरेब सिबिंखौ लामनानै मोजाङै फुनानै बिगुर गहो जोबनोसै ओमफ्राय मेथाइ गुरजों एसे लारु बानायनानै लारु बानायना होनोसै हुरुम एसे बानायनोसै ओमफ्राय नोंहालाय मा मा बानायनो नागिरखो

एनथाबखौबो देखानानै औ औ एनथाबखौ एनथाबखौथ' सावनानै दोनखानांगोन हाय औ गुसुबाबो जाजायो साहाजों माबानानै होनसै एसे गरम खालाम खालाम औ नारेंखलखौ हनै हख' नांगौ मानांगौ दानखावनोबो हाया बिराद खस्थ' मोनो आङो नारेंखल माबाबाथाय नारेंखल होफानांगौबाथाय द'स्रा मानसिखौसो लिंहरनानै द'स्रा मानसिखौसो लिंहरनानै हखनांसिगोन जोंनावबो जाफैदो बिब'खौबो लाबोफा फिसाजोखौबो लाबोफा

दे होनबालाय मोजाङै दंथ' दे होनबालाय दोनथ'नोसै